म्हाका जेवण तयार करपाक किंवा वाडपाक खूब आवडटा आमगेलें व्हडलें कुटूंब आसा ताका लागून म्हाका रांदचें पडटा मुळावें घर आशिल्ल्या कारणान आनी त्या घरांत हांव राविल्ल्यान म्हाका सगळ्यांची रांदपाची वेवस्था करपाक पडटा चवथ दसरो दिवाळी माळ नव्याची परब अश्योच कितल्योश्योच परबो घरांत चालू आशिल्ल्यान म्हाका रांदपाक पडटा रांदपाची संवय आशिल्ल्यान म्हाका रांदपाक खूब वेळ लागना आमच्यो जांवो चुलत जांव चुलती सगळीं आमी एकठांय रांदतात आमकां जशें काम किंवा रांदपाक आवडटा तशें आमी रांदतात पूण एकमेकांक विचारून किंवा एकमेकांक सांगून ते ते डीश तयार करून घेतात रांदतना जें काम येता तें कोणाकूय विचारनासतना किंवा जें करपाक जाय तें करतात रांदचें कुडींत तें तागेलें हागेलें असो भेदभाव आसना जशें रांदपाक जाय किंवा जें सगळ्यांक आवडटा त्यो आवडट्यो पळोवन आमी एकमेकांक सांगून रांदतात जाका लागून आमचो वेळ वेस्ट वचना आनी रांदुनूय बेगीन जाता जेन्ना सगळ्यां वांगड्यांक किंवा कुटूंबाक वाडटा तेन्ना तें रांदिल्लें बरें जालें म्हणटकच जी खोशी जाता तो रांदपाचो त्रास कमी करता सगळे जेवतकच डेंकर दिवून आज रांदिल्लें जेवण बरें जालें अशें जेन्ना म्हणटा तीच आमकां बायलांक पोचपावती आसता